کام کے علاوہ میرے مشاغل اور دلچسپیاں ہے جیسے کہ جم جانا کرکٹ کھیلنا فٹ بال کھیلنا رننگ کرنا اور ٹریولنگ کرنا اور بہت سارے مشاغل ہیں میرے ہل اسٹیشن پر جانا گھومنا فوٹوگرافی کرنا